नोंथांनि कम्पानिनिफ्राय बिहरजानाय बेसाद होफैनाय दिलिभारि खालामग्रा सुबुङा मोजां आखु दिन्थिनानै बेसादखौ आंनो गथायनानै होफैयाखै आरो बिथाङा आंनिफ्राय दिलिभारिनि एक्सट्रा सार्स लानानै थांदों